جیساکہ آپ سب لوگ جاتنے ہیں کہ آج کل کے ٹائم میں صاف صفائی کتنی ضروری ہے صرف ہمارے گھروں کی صفائی نہیں بلکہ ہمارے گھروں کے آس پاس کے جو علاقے ہیں ان کو بھی صاف رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف رکھ رکھیں گے تو ہمارے گھروں میں بیماریاں کم ہوں گی ہم لوگ بیمار کم ہوں گے اور اس کے لیے ہمیں بہت ضروری اقدامات اٹھانے ہوں گے جو ہمارے گھروں کے آس پاس گندگی ہوتی ہے اس کو نظرانداز نہیں کرا جا سکتا ہے اس کو ہرگز ہم لوگ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں ضروری اقدامات اٹھانے ہوں گے اور اگر ہمیں اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے شہر کی نگر نگم کو بتانا ہوگا ان کو بتانا ہوگا کہ ہمارے گھروں کے آس پاس جو ہے بہت ساری گندگی پھیلی ہوئی ہے جس کو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی صاف کروایا جائے اور صبح میں جو صفائی کرمی ہمارے گھروں کے آس پاس آتے ہیں کوڑا اٹھانے یا پھر صفائی کرنے ان کو بھی ہمیں طرح طرح سے بتانا ہوگا کس طریقے سے ہم لوگ اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں اور ہمارے جو علاقے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں ان سے ہمیں رائے لینا ہوگی ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرنا ہوگا کہ کس طرح ہم لوگ اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں شکریہ